हमर विचार ई छै की मैथिली भाषा बहुत ही बहुत महान छियै आओर हिंदी भी बहुत महान छियै ई दुनू भाषा जे छै ने एक अतुलनीय छै दुनू भाषा दुनूसँ कम्पेयर नहि ने कए सकैत छियै दुनू महान छै दुनू कोनो ई नहि छै जे कोनो दुनूमे सँ एकटा कोनो छोट छै एकटा कोनो पैघ छै दुनू बराबर महान छै बहुत गर्वसँ हम ई कहि सकैत छियै ई जे ई जे हमर मातृभाषा मैथिली छै महान छै मैथिली छै बहुत गर्वसँ ई हम ई भाषाके बारेमे कहि सकैत छियै जे बहुत अथिसँ भागसँ ई भाषा कहैके लिए हम कहि रहल छी मिललै हँ हमरा ई गौरव प्रदान भेलै हँ आओर हमर राष्ट्र भाषा हिंदी छै इहो भाषा बहुत महान छै एकरो बारेमे हम किछो कहि नहि सकैत छियै यानी कहबै कि जे अतुलनीय रहै छै ओकरा लिए कहल नहि जाइ छै हमरा शब्द नहि छै जे हम कहियै किएकि कहै वला जे रहै छै बहुत जादा शब्द रहै छै ई बहुत भागसँ ई हम मैथिली भाषा मैथिली भाषा हमरा